असां जे महाराष्ट्र में धंधोड़ी अगरि पंहिंजे धंधे खे महाराष्ट्र सरकार जे मदद सां वधाइण जी कोशिशि कनि था या उन में वधीक पैसा विझी करे धंधे खे वधाइणु चाहिनि था त न सिर्फ़ हिन जो फ़ाइदो असां जे एरिया जे माण्हुनि खे रोज़गार मिलण में मदद मिलंदी पर हिन सां असां जी एरिया जी मुंसिपालटी जेका आहे हूअ बि टैक्स जे ज़रिए वधीक पैसा जमा करे असां जे एरिया जे साफ़ सफ़ाई रोड ठाहिणु साफ़ पाणी ॾियणु ऐं वग़ैरह वग़ैरह ते धियानु ॾई करे असां जे देश खे तरक़ीअ तरिफ़ां अॻियां वधाइण में मदद कंदी आहे